कटनी ज़िले में जेके उद्दयोग आहिनि उन में प्रमुख रूप सां रक्षामंत्रालय जी आयत निर्माणी फैक्ट्री आहे ऐं ए सी ई कैरीटरीज़ जी कटनी रिफैक्ट्री कारख़ानो आहे हिन खां अलावा कटनी ज़िलो प्रमुख रूप सां चूनो चूने जी उद्दयोग लाइ मशहूर आहे सॼे हिंदुस्तान में चूनो कटनी ज़िले जो वेंदो आहे हिन खां अलावा हींअर कुझु सालनि खां वठी मारबल उद्दयोग कटनी ज़िले में प्रमुख रूप सां कमु करे रहियो आहे कटनी उद्दयोग मारबल ॾाढो सुठी डिज़ाइन ऐंं क्वालिटीअ जो मारबल निकिरंदो आहे हिन खां अलावा कटनीअ जे उप नगर माधव नगर में लॻभॻि हिकु सौ पंजाह दाल मिलियूं हिते कमु कंदियूं आहिनि हिन खां अलावा लॻभॻि पंजाह राइस मिलियूं चांवरनि जूं मिलियूं हिते कमु करे रहियूं आहिनि कटनीअ जे मज़दूरनि लाइ इहो ॾाढो सुठो सोर्स आहे त दाल मिल में राइस मिल में कटनी रिफैक्ट्री वर्क्स में आयत निर्माणीअ में मारबल उद्दयोग में चूना उद्दयोग में हिते काफ़ी मज़दूर पंहिंजो रोज़गारु हासिलु करे रहिया आहिनि कटनी ज़िले में अञा काफ़ी स्कोप आहे त हिते ॿियूं ॿियूं नंढा उद्दयोग लॻी सघनि था